میری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ میرے والدین کی ایک شدید خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر ایک اچھا انسان بنوں چنانچہ میں نے ابتدائی تعلیم سے لے کر کے ثانوی تعلیم مکمل کر لی ہے اور میں فی الحال جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے پڑھائی کر رہا ہوں یہ میرے والدین کی خواہش پوری ہو گئی ہے اور یہ میرے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے اور اس کامیابی پر مجھے سب سے زیادہ فخر ہے کہ میں نے پڑھ لکھ کر کے اپنے والدین کی ایک شدید خواہش کو پورا کر لیا ہے